जेनाकि हम एगो दोकानपर पाली बाजार गेलहुँ पाली बाजारमे दू चारि दोकानपर हम गेलहुँ एगो दोकानपर मे शॉल बहुत पसन्द पड़ल बहुत बढ़िआँ डिजाइन पड़ल ओइ शॉलके तऽ दाम कनि जादे छलै लेकिन पसन्द छलऽ ओ शॉल खरीदलहुँ एक मुट्ठीके छलऽ जेना कोनो चीजमे से रोइयाँ भऽ जाइ छै तऽ ओ शॉल एक मुठ्ठीके छलै हँ ओ शॉल खरीदलहुँ लेकिन ओ बहुत पसन्दके शॉल छलऽ हँ ओ शॉल जे केओ देखै छलऽ तऽ कहै छलऽ कि एकटा हमहुँ लेब तैके दुआरे ओ शॉल बहुत पसन्द भेल खरीदकऽ अनलहुँ बहुत बढ़िआँ लागल लाल पियर छलै हँ देखैमे